हलो हा ॿुधायो हा हा हा ॿुधायो हा हा

हा हा हा हा हा

हा हा दालि जे लाइ मस्तु अथव ॾाढी सुठी हुनजो मिलियो आहे भई ॾाढा सुठा आहिनि ऐं बि अथसि चंङी तरह ठाहिण खां पोइ ऐं ख़ुश्बु त मस्तु ॾाढी हा हू ॾेढ़ सौ रुपये किलो अथव ऐं सुको फ्रूट हा हा बादाम बादामनि में त फ्रूट बि हलेव हा हा पंजाह रुपया छुट अथव हा हा ॿियो काजू मोकिलियांव सॼा काजू सुठा अथव हा हा हा अधु किलो उहा बि थी मोकिलियांव हा मेगीअ अठनि पेकेट में त ऑफर हलेव थी हा हुन में वॾे में हिकु नंढो मुफ़्त आहे हा हा बिल्कुलु आहे जीअं ॿुधायो अच्छा अच्छा हम्म अच्छा पतो ॿुधायो हा हले काई ॻाल्हि कान्हे हा हा बिल्कुलु हले हा हा ॿुधायो हा हा

अच्छा अच्छा हा हा ठीकु आहे पहुची वेंदो तव्हांजो सामान पर भेण कलाकु खनि लगंदव हले न हा हा हाली माण्हू आहे कान अचे माण्हू अचनि ठीकु आहे न कलाकु खनि लगंदव पोइ पहुची वञेव सामान पोइ भली जी पे करे छॾिजो ॾिसी करे हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हलो